जि'यां के इत्थै असें ई पुच्छेआ गेदा ऐ जे उधमपुर दा लोकल जानी के जेह्का उत्थां लोकल राजनीतिक ढांचा ऐ उधमपुर जि'ले दा कनेहा ऐ ते उत्थूं दा ऐडमिनिस्ट्रेटिव जेह्का वर्क ऐ ओह् कनेहा ऐ इत्थै एह् बी पुच्छेआ गेदा ऐ कि क्या उत्थै जेह्के आफिशल न ओह् चुनियै जंदे न ते अपनी राश्ट्र लेवल उप्पर जेह्की सरकार ऐ उ'नें ई प्रैजेंट करदे न हांजी बिलकुल करदे न ते कन्नै अग्गें एह् पुच्छेआ गेदा ऐ कि ऐम्म ऐल्ल ए दे बारे च पुच्छेआ गेदा ऐ ते ऐम्म ऐल्ल ए बी हैन ते हुन अ'ऊं अपने व्यूज जेह्के मेरे विचार न अ'ऊं थुआढ़े कन्नै सांझा करना चाह्गी सारें शा पैह्लें जेह्का उधमपुर दा जेह्का लोकल राजनीतिक ढांचा ऐ तां उत्थै साढ़े जेह्के डिस्ट्रिक मैजीस्ट्रेट मैजिस्ट्रेट होंदियां न होंदे न ओबेसली जेह्के पैह्लें हियां ओह् लेड़ी हियां इंदू कमल मैम उ'नें बड़ा शैल कम्म कीता ऐ और असें ई इस गल्लै दी खुशी बी ऐ बड़ा किश असें सिक्खेआ उ'नें इत्थै तक्कर कि ओह् घोलडी ग्रांऽ तक्कर आपूं गेइयां लोकें ई संबोधित कीता उ'नें गी उं'दे हक्क हकूक बारै जानकारी दित्ती ते जेह्कियां सरकारी नीतियां बारै दस्सेआ लोकें लोक सारे लोक उत्थै बरमीन उधमपुर तक्कर लोक उं'दे कम्मै शा मते खुश हे लोकें उं'दी बड़ी सराह्ना बी कीती ते अजकल उधमपुर अजकल उधमपुर डिस्ट्रिक च जेह्ड़े ओह् न डिस्ट्रिक मैजिस्ट्रेट न उं'दा नांऽ ऐ उ'नें बी मता शैल कम्म कीता ऐ और करा करदे न लोक उं'दे कोला बी खुश न ते असें गी जेह्की तब्दीलियां होंदियां तां ओह्दे कन्नै लोकें गी ओह्दे कन्नै लोकें गी बक्ख बक्ख विचारें कन्नै रूबरू होने दा मौका थ्होंदा ऐ इंदू कमल मैम ने बी बड़ा शैल कम्म कीता हा ते जेह्के हुन साढ़े डिस्ट्रिक मैजीस्ट्रेट आए दे न ओह् बी बड़ा शैल कम्म करा करदे न सारे लोक उं'दे कोला मते खुश न ते अगर अग्गें पुच्छेआ गेदा ऐ कि इलैक्टेड आफिशल जी अस लोकतांत्रिक देश च र'वै करने आं ते इत्थै इलैक्शन गै जेह्का लोक कुसै बी लोकतांत्रिक देश दा इलैक्शन जेह्का होंदा ऐ उ'ऐ सभनें शा पैह्ला पिल्लर होंदा इलैक्शन गी डैमोक्रेसी गी रिप्रैजैंट करने दा तां इलैक्शन सारे ओबियस गल्ल ऐ इलैक्टेड इलैक्शन ते है गै ऐ इत्थै ते अगर ऐम्म ऐल्ल ए दी गल्ल कीती जा तां ऐम्म ऐल्ल ए ते मते न पर इसलै मिकी जेह्के चेतै आवै करदे उं'दा नांऽ आर ऐस पठानिया होर न पवन गुप्ता होर हे जि'यां दिना नाथ भगत होर हे ऐम्म ऐल्ल ए इ'नें मते मते मते शैल कम्म बी कीते ते मते मते शैल गै कीते जि'यां रोड़ बनाई ओड़े कुसै केह् आखदे उ'नें ई ओह् कैनालां बनाइयै देई ओड़ियां कूह्लां बनाइयै देई ओड़ियां आम लोकें दियां गल्लां बी सुनियां लोकें इशू जेह्कियां उं'दियां समस्यां हियां उ'नें ई ऐड्रैस कीता आम लोक इं'दे शा खुश हे ऐसी गल्ल निं ऐ मते शैल शैल कम्म बी कीते मते शैल कम्म कीते ऐसी गल्ल निं ऐ कोई लोक इवन कि कुड़ियां शा लेइयै बच्चें शा लेइयै बड्डे बुड्ढें तक्कर उं'दियां समस्यां सुनियां ओह्दे हल्ल कड्ढे लोकें गी उं'दे हक्क हकूक जिन्ना दस्सी सकदे हे उन्ना दस्सेआ ओह् इस गल्लै दी असें ई खुशी बी ऐ ते बाकी होर अग्गें पुच्छेआ गेदा ऐ जे कम्म कम्म इन्ना मता कीता ऐ पर इसलै मिकी जेह्का मिकी चेत्ता आवै दा ऐ ओह् इ'यां ऐ जि'यां रोड़ रोड़ जि'यां साढ़ा जेह्का एह् हा उधमपुर दा लेइयै घोलडी तक्कर न्हाड़ी पैह्लें ते भलेआं गै बड़ी खस्ता हालत ही इन्नी खस्ता हालत ही जे इन्नी खस्ता हालत ही जे हर बरसांती उप्परा पस्सी पेई जंदी ही पर जेह्के साढ़े ऐम्म ऐल्ल ए रेही चुके न इं'दी इं'दा जेह्का समां हा ओह्दे च जिन्ना एह् करी सकदे हे इ'नें कीता ऐ और बड़ा सुधार बी आया बड़ी हद्द तक्कर पर मिगी चेत्ता ऐ जदूं अ'ऊं निक्की होंदी ही जानी के जदूं अ'ऊं सतमीं अठमीं पढ़दी ही अदूं एह् रोड़ कच्चा होंदा हा ते गड्डी जंदी ही ते अस असें कदें कुतै जाना होंदा यातायात दे साधन कुतै जि'यां सुपोज जि'यां अगर घोलडी दा कुतै उधमपुर जाना ते डर गै लग्गा रौंह्दा पता निं कुत्थै पुट्ठी होनी ऐ हुन बी कोई उन्ना सुधार ते निं होए दा जे भलेआं गै मतलब डबल ट्रिप्पल निं बने दा है ते सिंगल गै ऐ पर हां एह् ऐ कि तब्दीली एह् होई दी कच्चा हा पक्का बनी गेदा ते एह् तब्दीली बी बड़ी बड्डी गल्ल ऐ तां एह् साढ़े जेह्के ऐम्म ऐल्ल ए न साढ़े लोकें दी गल्ल सुनी गेदी ऐ ते ओह्दे उप्पर जेह्ड़ा कम्म कीता गेदा ऐ तां गै तब्दीली आई दी ऐ बाकी हां बाकी जि'यां इक बड़ी जेह्की गल्ल ऐ बड़ी जेह्की बड़ा जेह्का अच्छा कम्म ऐ ओह् एह् ऐ कि ग्रांऽ लेवल उप्पर जिसी अस लोकल सैल्फ गवर्नमैंट आखने उत्थै केह् आखदे उत्थै बी हुन जि'यां लेडी औरतां खडोंदियां जेह्की लोकल सैल्फ गवर्नमैंट आस्तै इक बड़ा अच्छा कम्म ऐ और साढ़े लोकतंत्र लोकतंत्र दा लोक जेह्का लोकतंत्र ऐ ओह्दी इक नशानी ऐ